ड्रॉइंग क्लास में या वर्कशॉप में भाग वठियो त आहे पर इन में अनुभव इहो ई कयो आहे की असांजो इहो खेत्र आहे कि न आहे असांखे इन अॻिते इन में अग्रसर थियणु घुरिजे की न थियणु घुरिजे इन खे असांखे प्रोफेशन ठहणु घुरिजे की न ठाहियणु घुरिजे बाक़ी हॉबी जे लाइ शौक लाइ त उनमें सिर्फ़ु इंजॉय ई कंदा आहियूं मज़ो ई वठंदा आहियूं छोकी हर शइ में ॾियणु ॾाढी ज़रूरी आहे कंहिं में बि नौसिखियो न थिए माण्हू ॼाण हर शइ जी ज़रूरी आहे त इन में जेको आहे जेके असां वठी आयासीं भाग उहा बचपन में वठंदा हुआसीं पर हाणे उन जो उन खे अॻिते नथा वधायूं छोकी उन में रुचि कोन्हे अगरि रुचि हूंदी आहे त त व्यक्ति अॻिते वधंदो बि आहे औरि उन खे पंहिंजो प्रोफेशन ठाहिणु चाहे चाहे न इहो बाद में ई पतो लॻंदो आहे जंहिंजी ड्रॉइंग सुठी हूंदी आहे उहो अॻिते वधंदो आहे थोरी बि सुठी हूंदी आहे त उन में ॿियो कुझ न भले प्रोफेशन नथो ठाहे लेकिन मार्क्स त सुठा ई मिलंदा आहिनि न उन में ॿारहं क्लास ताईं त इहो हिकु एज़ अ सब्जेक्ट हूंदो आहे जंहिंमें असांखे नम्बर आणिड़ो आणिड़ा हूंदा आहिनि अङ आणिड़ा हूंदा आहिनि त थोरी बि ज़रूरु अचणु घुरिजे उन में रुचि वठंदासीं उहा थोरी घणी बि ईंदी आहे ऐं उहा असांखे ओतिरा मार्क्स ॾई रखंदी आहे